हमरा गाँवके नेता छै बढ़िआँसँ नइ बनाबय छै रोड एने ओनी इसकुल आओर ने काम रोजगार दै छै ने लेट्रिन बाथरूमके पैसा मिललै ने घरके ने इंदिरा आवास दै छै मिललै नहिये ने अभी तक हमरा आरके कुछो नहि मिललय आओर बात लेट्रिन बाथरूमके पैसा उसा नहि दै छै बाल बच्चा जाइ छै बाउन्डरी आओर एने रहय छै इसकुल आओर के नहि छै ठीक ढङ्गसँ बनल आर कोइ कोइ नेता की की नहि करय छै ई सभ नेता कुछो नहि करय छै ठीक ढङ्गसँ देतै तब ने बाल बच्चाके इसकुल आओरके सही ढङ्गसँ बनतय लैट्रिन आओरके पैसा उसा मिलतै तऽ कहाँ कुछो ने हमरा आरके मिललय अभी तक लेल कोनो कामो रोजगार नहि दै छै से करबय उ सभ देतय तभी ने